हम लोग मोबाइल पर यूट्यूब पर देखते हैं सीरियल देखते हैं भोजपुरी भाषाओं का सीरियल हम लोग को बहुत पसंद लगता है सीरियल देखने का बाद आपका मा हम लोग मन हल्का हो जाता है खुशी रहता है सीरियल देखने में तनी मनोरंजन होता है मन का बोझ हल्का हो जाता है मनोरंजन होता है सीरियल हम लोग भोजपुरी भाषा में ज़्यादा का पसंद करते हैं भोजपुरी भाषा का सीरियल हम लोग को बहुत पसंद लगता है सीरियल देखने से भी अच्छा लगता है अच्छा शान्ति मिलता है सीरियल हम लोग इसीलिए देखते हैं कि मन में शान्ति रहे सीरियल देखने से मन का शंका दूर हो जाता है मन में मनोरंजन रहता है देखने से भी मिजाज हल्का हो जाता है अच्छा रहता है देखने से भी सीरियल इसलिए हम लोग देखते हैं कि सीरियल देखने से भी मन का अथि ठीक हो जाता है मन में शान्ति मिलता है मन लोग जा ज़्यादातर के भोजपुरी सम सीरियल देखते हैं मोबाइल पर यूट्यूब पर सीरियले देखते हैं सीरियल देखने में भी हम लोग को बहुत अच्छा लगता है सीरियल देखने से म मन में मनोरंजन होता है और खुशी मिलता है हम लोग इसीलिए सीरियल देखना पसंद करते हैं घर में बच्चा को बच्चाें भी परिवार वालो भी सीरियल देखना पसंद करते हैं सीरियल देखने से टाइम पास हो जाता है अच्छे ढंग से आ हम लोग घर में रहते हैं सीरियल देखने से मन शान्ति मिल जाता है सीरियल में मन देखने के बाद मन में भावना जो है ठीक हो जाता है संकोच मन का भी दूर हो जाता है इसीलिए हम लोग सीरियल देखना पसंद करते हैं सीरियल देखने से भी बहुत अच्छा लगता है हम लोग ज़्यादा करके अपना टाइम पास करने के लिए सीरियल देखते हैं कि घर का काम भी हो जाए और टाइम पास भी हो जाए इसीलिए सीरियल देखना हम लोग पसंद करते हैं सीरियल देखते हैं भोजपुरी भाषा में ज़्यादातर के हम लोग सीरियल देखते हैं भोजपुरी भाषा का सीरियल हम लोग को बहुत पसंद पड़ता है बच्चा को भी खुशी आता है सीरियल देखने में भोजपुरी भाषा का सीरियल बच्चों को भी ज़्यादा पसंद पड़ता है बच्चा भी खुश रहता है सीरियल देखने से भी अच्छा लगता है वो लोग को भी देखने में मनोरंजन रहता है खुशी मिलता है बच्चों को भी सीरियल देखने में